आङो जायखिजाया फरायसालि एबा फरायसालियाव आखिनायखौ सोलोङाखै मानो होनोब्ला जेब्ला आं क्लास ऐदमोन अब्ला बे समावल' आं बे आखिनायखौ सोलोंजेनदोंमोन ओनिफ्राय जेब्ला आं क्लास तेन मोनो अब्ला बे आखिनायखौ नागारदों बेनि खाय आं जेबो कर्स एबा जायखिजाया जायखिजाया फरायसालियाव आङो आखिनाय कर्सखौ लायाखै